हैलो जय झूलेलाल दीदी दीदी मां तव्हांजे घिटी खां अॻियां रहंदी आहियां तव्हांजी दुकानु आहे न आइस्क्रीम जी मां इन जे बसि पुठियों पासे रहंदी आहियां मुंहिंजो घरु आहे बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु दीदी मां पुछांव थी तव्हां वटि कहिड़ा कहिड़ा आइस्क्रीम जा फ्लेवर आहिनि

अछा चॉकलेट फ्लेवर न मिलंदव हा हा हा न बेरिंग त कान ॿुधी आ्हे मां बिल्कुलु बिल्कुलु उन जी आइस्क्रीम पवल आहे अछा बिल्कुलु बिल्कुलु और तव्हांजी आइस्क्रीम जो ॾाढो नालो ॿुधो आहे की तव्हां बाक़ी बाज़ार टेस्ट खां तव्हांजो आइस्क्रीम जो टेस्ट ॾाढो बढ़िया आहे बिल्कुलु न न बिल्कुलु न हा हीअ ॻाल्हि सही कई अथव ॾाढो बढ़िया कमु कयो अथव तव्हां ईअं कम शुरू करे ॿारनि खे गॾु खाइण जी का शइ सही त हुजे अॼुकल्ह त उहो ई सभु शयूं नक़िली थियूं अचनि कैमिकल विधलु हा सही ॻाल्हि आहे जी जी बिल्कुलु मां हिते मूंखे भले तव्हां सुभाणे मूं ॾेई मोकिले लाहियो पोइ मां ॾिसां मूंखे हिकु त तव्हां हीअ बेल वारी आइस्क्रीम जेके चयव मिक्स फ्रूट वारी आइस्क्रीम चयव शुगर लॻी पई आहे जी जी मुंहिंजे दादा दादी खे बि शुगर आहे त तव्हां ॿ आइस्क्रीमूं उन्हनि लाइ करे ॿ या चार आइस्क्रीमूं तव्हां शुगर फ्री विझी लाहिजो बाक़ी जीअं त अठ ॾह आइस्क्रीम जो टोटल ठाहिजो जंहिं मां ॿ चार आइस्क्रीमूं शुगर फ्री रखिजो बाक़ी ॿी आइस्क्रीमूं नॉर्मल फ्लेवर वारी शुगर विध शुगर वारी करे लाहिजो ठीकु आहे दादी मुंहिंजो एड्रेस अथव फ्रेंड्स कोली कॉलौनी गली नंबर दो गौरी नगर में आहे हिते डेयरी जे साम्हूं वारी साम्हूं घिटी में अथव ॿ नंबर गली

ईअं अथव न न बिल्कुलु बिल्कुलु ईअं ई नंबर अथव तव्हांखे खपनो अथव मूंखे बिल हिन ते मोकिले लाहिजो तव्हांखे खपनो त त मां ऑनलाइन करे लाहींदमि तव्हांखे खपे त मां कैश करे लाहींदमि जी जी

ॾंडियुनि वारी खपे दादी पैकेट वारी त शुगर फ्री त मोकिलाइजो बाक़ी ॾंडियुनि वारी मोकिलिजो जी जी बिल्कुलु छो की ॿार वॾा आहिनि सभु उहा ई था खाइनि ॾंडियुनि वारियूं बिल्कुलु बिल्कुलु बेल वारी ऐं तव्हां मिक्स फ्रूट जो जेकी छाई वारी चयो न तव्हां उ हू मोकिलिजो बराबरु सुठी तरीक़े सां सुठे नमूने सां ठाहे करे न दादी बसि फ़िलहाल तव्हां हीअ मोकिलियो उन्हनि खे खाई ॾिसूं पोइ अगली बार मां तव्हां खां ॿियो को फ्लेवर घुराए वठंदमि बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां जी आइस्क्रीमुनि खे त ॾाढी बढ़िया आइस्क्रीम जो नालो ॿुधो आहे मां तव्हांजो अछा अछा जी जी दादी मां वठी वेंदीसांव मूंखे ॾाढो बढ़िया लॻो पाण तव्हां ॾाढो बढ़िया कमु कयो अथव ॿारनि खे इन में नईं प्रोटीन ॾियण लाइ करे बिल्कुलु बिल्कुलु झूलेलाल साईं जी पंहिंजी कृपा आहे पंहिंजे वसां उहे ई था हलाइनि पिया पंहिंजे जी जी जी जय झूलेलाल दादी